हैलो अच्छा अच्छा तो वो तो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से गई थी कैसे तबियत खराब हो गयी उसकी नहीं खाने में तो ऐसा कुछ नहीं खाया था उसने बस एक पराठा और दही के साथ खाया था नहीं नहीं रात को जरूर उसने थोड़ा सा बताया था कि मुझे सिर दर्द हो रहा है लेकिन सुबह तो वो बहुत बिलकुल सही थी उसमें दवाई भी ले ली थि रात को अब अचानक से फिर सुबह वो ठीक थी इसलिए मैंने स्कूल भेजा नहीं तो मैं भेजती ही नहीं उसको हाँ वो तो मैं ले जाउंगी लेकिन अचानक से मतलब कैसे क्या हुआ उसको सुबह तो बिल्कुल ठीक गयी थी अभी तो घर में भी कोई नहीं है मैं किस को लेने भेज उसको अच्छा उसको उल्टी कितनी बार हुई है मतलब वो ठीक तो है ना ज़्यादा उसके खराब तो नहीं हुई उल्टी के अलावा और कुछ उसके हो गया या फिर क्या अच्छा मतलब उस वैसे स्कूल का अभी वो कैसी है ठीक है अभी उसके पापा भी आने वाले हैं तो मैं उनके साथ आती हूँ स्कूल में उनको लेने के लिए हाँ ठीक है मैं स्कूल में उसके कपड़े भी ले आउंगी हाँ मेरा घर क्या स्कूल से थोड़ी दूरी पर है तो मुझे ज़्यादा नहीं तो आधा आधा सवा घंटा लग जाएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए वैसे वो सो जाएगी उसको दवाई दे देना आप दवाई तो दे दिया ना आपने उसको अच्छा वैसे खाना मैंने भेजा था उसको टिफिन लगाके बिल्कुल सादा खाना भेजा है मैंने उसको सैंडविच भेजे थे हाँ ये भी ठीक है लेकिन अभी कोई ऐसे स्कूल में कोई नर्स नहीं रहती है क्या मतलब बच्चों के अगर कुछ अचानक से हो जाये तो साथ में उसको तबियत उसकी ठीक भी रखें इस वजह से नर्स तो रखना चाहिए ना हाँ ठीक है मैं बस थोड़ी देर में उनके पापा आ गया है फिर मैं आती हूँ उसको लेने तब तक आप उसका थोड़ा ध्यान रखना और वो थोड़ी अगर ज़्यादा उसका गर्म हो रहा है पूरा शरीर तो थोड़ा उसको ठंडी पट्टी रखते रहना उसमें थोड़ा ठीक हो जाता है ठीक है मेम धन्यवाद जरूर